चारि पॉँच जोड़ी चप्पल कन किननाइ छै

कम रेटमे चारि पॉँच जोड़ी लेनाइ छै नहि सस्ता बला लेनाइ छै सस सस्तामे जेनाइ छै महँगामे नहि जेनाइ छै चारि नम्मर सात नम्मर च चारि नम्मर पॉँच नम्मर सात नम्मर ओना हए हाँ शादी बिबाह लऽ लेबै की ओना लेबै चप्पल शादी बिबाह लऽ लेबै

तब

जहए कहबै ओहए ने देबै अच्छा हँ

पार्टीबला लेबै तऽ कतेक सस्ता हमरा लग पॉँच पॉँच सए बला छै चप्पल अच्छा

अच्छा तब बहुते नीचाँ आबि गेलियै तऽ बहुते नीचाँमे आबि गेलियै ओतना कम रेटके छै फेर की ओ ओतने दामके चाही तब अच्छा हाँ मिलाए जुलाए कऽ अच्छा ठीके छै तऽ मिल जेतै अहाँकऽ